गोभी जे हम लोग रोपते हैं तो ठंडा ठंडा जगह पर रोपते हैं जो ठंडापन उसको हमेशा रहे और धूप से बचाते हैं पानी देते हैं पटाते हैं आ जब बचा गाछ रहता है तो उसको हम लोग पहले झाँप देते हैं दो तीन दिन कि धूप नहीं लगे फिर उसके बाद खोल देते हैं फिर पानी देते हैं वो गोभी का गाछ मिर्चाइ का गाछ ये सब जो है सो उसमें फिर जोत कोर करते हैं उसको क्या नाम है जो खाद देते हैं सबको जड़ में खाद देते हैं जो गोभी का फल जो है सो को बड़ा हो और ठंडी के टाइम में माघ महीना होता है गोभी ऐसा तो बर महल होता है मगर असली गोभी होता है माघ में ठंडापन पर गोभी है टमाटर है छीमी है हर चे हर आइटम है सब्ज़ी का यही सब है और खेती जो करते हैं हम लोग सो खेत को खूब मिला के देते हैं मट्टी को ज़रा सा ढेपा नहीं रहे एकदम सैर करके तब आबाद करते हैं प्याज़ जो है प्याज़ में रोपते हैं उसके बाद चार दिन पर पानी देते हैं पानी देने के बाद फिर जब खेत नर्म होता है फरहर होता है तो खुरपी से हम लोग कमौट करते हैं कमौठ करने के बाद फिर खाध मारते हैं खाध मारने के बाद उसका जो फल है सो बहुत बड़ा होता है अब खाध पानी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता है यही सब है और प्याज़ जो है सो हम लोग को खूब होता है है प्याज़ का खेती लहसुन का खेती ये सब जो है सो बढ़िया ढंग से होता है और वो भी हल्का मट्टी पर होता है और चैत्र वैशाख में तो कुछ नहीं होता है वो तो जलन रहता है आग रहता है धूप रहता है ये सब कहाँ से होगा यही सब है और जैसे अभी गेहूम है गेहूम में फ़सल अभी शीत जितना ओस गिरेगा उतना गेहूम तरक्की करेगा आ वही ओस नहीं गिरेगा ठंडापन नहीं रहेगा तो गेहूम मार खा जाएगा यही सब है और क्या कहता है जो दलहन में दलहन में तो वही है मसूरी में खेसारी में अरहर में केरइया में सब चीज़ में तो वही है जितना से ठंडापन ज़मीन रहता है उतना फ़सल धरता है ठंडापन ज़मीन नहीं है तो फ़सल नहीं धरेगा बगैर खाद से आजकल कुछ होने वाला नहीं खाद बे सब में पड़ता ही है बगैर खाद से कोई फ़सल आजकल नइ होता है और यही सब है

प्याज़ जो है सो हम लोग चार महीना पर हो जाता है चालू हो गया आलू है आलू का खेती जो है आलू होता है बहुत बढ़िया मगर पहला जब गिरता है तो पूरा को देता है

आलू का खेती हम लोग का बहुत ज़बरदस्त खेती होता है गोभी का भी होता है ये बात नहीं गोभी का भी होता है जो जैसा परिश्रम करता है जो क जैसा माँ पूँजी लगाता है वैसा होता है

लहसुन है प्याज़ जो है ये सब तो बगैर खाद से तो होने वाला है नहीं या बगैर पानी से और क्या कहता है जो और कहता है जो सब तो यही है ठंडापन चाहिए आम का पेड़ लगाते हैं आम का पेड़ में ठंडापन जगह पर हम लोग लगाते हैं जिसको धूप नहीं लगे उसको घेर घार करके डेली शाम सुबह पानी दिया जाता है जैसे बच्चा को पालते हैं लड़का को पालते हैं वैसे आम का पेड़ पाला जाता है

खलीआते हैं खुरपी ले करके और फिर ओ पौधा नम्हर होता है तो उसमें फिर फल देता है वैसे ही है खेती में खेती जो है सो ठीक ढंग से किया जाता है और प्याज़ लहसुन हर फ़सल हम लोग को होता है हर फ़सल जैसा जिसका मेहनत है वैसा होता है और यही सब है